गांसे बिजाबनिफ्राय आंनि मोजां मोनसिननाय कडा सानखान्थि आरो बेयाव आंहा जोबोद रोंसिननाय होन्नानै आं सानो मानोना सानखान्थि खालामनानै आङो जोबोर मोजां मोनो बेफोरनिफ्राय आङो फरायसाफोरनो सानखान्थिनि सोमोन्दै आङो फोरमायो लोगोेसे आं गावबो सानखान्थिखौ सोलोंनानै जोबोर मोजां मोनो सानखान्थिजों आंहा खाथि सोमोन्दो दङ आरो बेखौ बांसिनै खालामनानै आङो मोजां मोनो बेनिखायनो आं साखान्थिखौ मोनसे मोजां मोनसिन्नाय गद हिसाबै खालामनानै लायो आरो सोरबाफोर सोलोंनो गोसोब्ला आङो सानखान्थिखौ फोरोङो लोगोसे आङो थाखोआवबो सानखान्थि आयदाखौनो फोरोंनाय जायो बेनि थाखायनो आङो सानखान्थिखौ मोजांसिन होननानै आं सानो गासिबो बिजाबनि गेजेराव आं सानखान्थिखौ गांसे साबसिन बिजाब होननानै मोजांसिन बिजाब होननानै आं सायख'नानै लायो आर बेनि थाखायनो आङो सानखान्थिजों मोजां सोमोन्दो लाखियो जेराव मुलुगनि जेरावबो थांना थानायाव जोंनो सानखान्थिया गोनां बायदिसिना बिजनेस खामानि मावनो थाखायबो सानखान्थिया थारैनो जोबोर गोनां सानखान्थि गैयाब्ला बायदिसिना मुवा बेसाद बायोब्ला बिनि हिसाब खालामनो थाखाय जोङो सानखान्थिया गोनांथार बिनि थाखायनो सानखान्थिया आंनि थाखाय मोजां मोनसिननाय गांसे बिजाब बेनि थाखायनो आं सानखान्थिखौ मोजांसिन होननानै आं साननानै लायो